مسلمس میں جب رمضان چل رہے ہوتے ہیں اور اپنا افطاری کا ٹائم آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو تو اس میں مسجدوں میں اذان ہوتی ہے جس سے سارے مسلمس کو پتہ چلتا ہے کہ اب نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ سارے اکھٹا ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد اپنی افطاری کرتے ہیں ہندوؤں میں جب پوجا کا ٹائم ہوتا ہے تو مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں آرتیاں چڑھتے ہیں جس سے سبھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آرتی کا ٹائم ہو گیا ہے اور اپنے اپنے گھر میں آرتی مندر میں آرتیاں کرنے چلتے ہیں ہندوؤں کا ایک اسپیسیفک ٹائم بھی ہوتا ہے چھ بجے مندر میں جانے کا اور اس کے بعد آرتی وارتی سب کچھ ختم ہونے میں پوری شام لگتی ہے اور چرچ میں بھی بیل بجتی ہے جس کی وجہ سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ اب پریئر کرنی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے جیسے ٹائم دیکھ کے کہ اس ٹائم ڈیلی کا ٹائم ہے اس ٹائم ہمیں نماز پڑھنی ہے پوجا کرنی ہے یا پھر پریئر کرنی ہوتی ہے ایسے ہی ہر گھر میں مطلب ان سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہمیں اکٹھا ہو کر اپنی پوجا یا جو بھی ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے